हम जे छियै स्विगीमे मतलब ऑर्डर कर दै छलियै तऽ ओकरामे मतलब बादमे किछु मतलब लेना छै तऽ ओकरामे तऽ जोड़ि सकय छियै कि नहि जोड़ि सकय छियै जैसे किछु वस्तु छुटि गेल छै तऽ ओकरा ऑर्डर करना छै मतलब जे ऑर्डर करले रहियै ओकरे साथेमे मतलब ऑर्डर करना छै पिछला ऑर्डर जे छलै ने ओकरेमे जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसे छुटि गेल छलै तऽ ओकरा एड करिके मतलब मङ्गाना छै तऽ उ होतय कि नहि आरो बताबह आर ओकरामे जे छै जैसे कोल्ड ड्रिंक औरो फेरसँ मतलब एड करना छै आर ओकरा मङ्गाना छै आओर ऑर्डर मतलब लगाना छै